हमारे वहाँ नीची जाति वाले लोग पंडित हैं पूजा पाठ करते हैं और नीची कास्ट वाले बेगार उठाते हैं जैसे जूता चप्पल की दुकान खोल लिए और उसके बाद जैसे दूसरों का काम कर लेते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें होने लगी हैं तो हम लोग अपना खुद का व्यापार करते हैं जैसे दुकान कर लिया अपना कोई व्यापार कर लिया और ओ लोग जैसे न नफा हम लोग पंडित जो है वो पूजा जैसे हैं तो अपना धंधा खुद का करते हैं कहीं सरकारी ओरकारी जॉब लग गई तो कोई करता है जिसकी नहीं लगी तो वो अपना इधर उधर खुद का काम सोचता हैं और नीची कास्ट वाले जैसे गाड़ी है चलाने लगे किसी की घर में है काम करने लगे और जैसे अपना है जैसे गाय गाय उठा के ले गए हैं वो जैसे चप्पल जूते की दुकान खोल लिए और जैसे इधर उधर जाते हैं काम करने की कि किसी की वायरिंग करना हुआ किसी का कुछ कुछ बनाना हुआ जैसे पहले छप्पर वप्पर छाए जाते थे तो नीची कास्ट के लोग आते थे अपना छप्पर वप्पर उठा के ले जा ले छाते थे पतोरा लाते थे जब अपने ही कुछ काम जैसे कि कहने लगे बाग बचाना है किसी का कुछ काम करना है जैसे किसी क घर में काम झोड़ा पोंछा लगाना है कोई अपना ओ लोग तो अपना अपना काम नीची कास्ट वाले तो कर ही लेते हैं हर जगह ठेके का काम करते हैं जैसे हम लोग तो हैं तो पूजा पाठ है जैसे इसी ऐसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करना है खाना फिर अपन नहाना है खाना पीना खा के कहन ओ कोई अपना बिजनिस हुआ तो बिजनिस में चले गएँ और जैसे इधर उधर कही फोन काल आ गई किसी को जाना है किसी को कुछ करना है तो अपना उधर भी जाना चाहिए बीसों काम रहते हैं और वो लोग तो अपना घर घर काम करते हैं इधर उधर जा के अपना अपना ओ है जैसे वो जूते चप्पल की दुकान है वो किसी कपड़े की दुकान है कही पे नौकरी करनी हैं कही पे कुछ करनी है अपना वो तो खुद का बिजनिस व्यापार कर लेते हैं उसके बाद ये जैसे पंडितों लोगों का काम है कुछ करना है अपना व्यापार है जैसे कुछ अपना धंधा है जैसे लोकवाणी है जैसे किसी का अपना धंधा एलेक्टानिक का काम है एलेक्टानिक की वायरिंग आयरिंग करना है और जैसे चप्पल उप्पल बनाना है और जो नीची कास्ट वाले करते हैं नीची कास्ट वाले जो आए है खर उठा के डाल आते हैं कि चार पांच सौ बन पैदा कर लेते हैं इधर उधर काम कर लेते हैं जिसका वो होता है वो कर मन मन के और आजनी जाने का कहे अपनी साथी चले जाते हैं उनको लोगों का काम ऐसा है वैसे किसी के घर में काम कराना हो जैसे इंजन उन्जन चलाना हो बनवाना हो चले जाते हैं करके आ जाते हैं इन उधर उधर जात वाद की काम धंधा करके और सब बन जाते हैं और सब हम लोग तो बिल्कुल सब सबरे पूजा पाठ करके आते है आराम करते खाना पीना खाते हैं नहा धो के पूजा सुबे उठी ये नहा धो झाडू पोंछा सब मेरे बाद जो दुआर ऊआर रहे बटोर झाड़ू के अपन झाड़ू पोंछा वो करते हैं लगा लगा के धो जाते हैं इससे फिर उठे मन गायब वो सब अपना धोके वहाँ जा के खूब ऐसी ऐसी सब धंधा पानी व्यापर को अपना खुद है गल्ले का जैसे काम हैं कराने चले नहा खा पीके अपन गल्ले का काम तौला ऊला सब इसे बाजार जाते हैं लाद लाते हैं और उसके बाद शाम तक गल्ला उल्ला तौलते रहते हैं फिर ले जाके वो बना रहता है उसके बाद ये उसी से बन जाता है काम करते करते थका जाता शाम को तो फिर नहा धो के पूजा पाठ करना पड़ता है और सब जिसे सब है इसलिए ऐसी वैसी जा के किसी से मिलना और और किसी का बिजनिस उसमें करना हुआ आदमी दो चार आदमी बातो चीत करके भी धंधा पानी के लिए आदमी ढूंढते रहता है कही कही नौकरी जाता है करने नहीं मिलती है और जो उसमें बन जाता है जैसे धीरे धीरे डर के बावजूद अब काम धंधा बिल्कुल जीरो ऊ लोग आते हैं कि अगर नीची का कास्ट के जो लोग होते हैं हम लोग तो पंडित हैं नीची कास्ट के थोड़ा मोड़ा लोग होते हैं इधर उधर काम कर लेते हैं किसी के कही गए कही वैरिंग ऊरिंग हो रही है घर की तो ऊ लोग कर लेते हैं और कही घर वर बन रहे होते हैं तो जैसे काम करना वरना होता है खूब नीक कर लेते है